میرا گاؤں بہت اچھا ہے اور میرا گاؤں بہت ہرا بھرا بھی ہے میرا گاؤں میں ایک ندی بھی ہے جس میں بہت ساری مچھلیاں بھی ہیں میرے گاؤں میں نکاسی آب کا بہت اچھا انتظام کیا گیا ہے چاہے کتنی بھی برسات ہو کبھی بھی سڑکوں پر پانی نہیں بھرتا اور نہ ہی کسی کے گھر میں پانی بھرتا ہے ہمارے گاؤں کی ساری سڑکیں پکی ہیں اور برسات کا سارا پانی ندی میں چلا جاتا ہے جس سے ہمارے گاؤں کا واٹر لیبل بہت اچھا ہے نکاسی آب کو اچھا بنانے کے لیے ساری سڑکیں پکی ہونی چاہییں نالیاں گہری ہونی چاہییں چھتوں سے پانی سیدھا نالیوں میں جانا چاہییں اور برسات کے پانی کو اکھٹا کر کے زمین کے اندر پہنچانا چاہییں